नवजात शिशु के पैदा होने के बाद छः दिन में शिशु की माँ को अन्न खिलाया जाता है जिसमें सभी मतलब रिश्तेदारों रिश्तेदार लोग आते हैं फिर इसके बाद पौने बारह दिन बाद गणेश पूजा कर के नामकरण भी होता है चौक कार्यक्रम होता है पूरे गणेश पूजा पूरे मतलब सभी रिश्तेदारों को बुला के उनको खाना भी खिलाया जाता है खाना खिलाया जाता है इसके बाद चौक का चौक कार्यक्रम किया जाता है फिर छः महीने बाद शिशु के मामा द्वारा अन्नप्राशन किया जाता है अन्नप्राशन में भी काफ़ी लोगों को निमंत्रण निमंत्रण दे कर बुला कर और सब के द्वारा उनको खाना आना वग़ैरह देते हैं फिर इसको ना फिर इसके बाद शिशु के एक वर्ष होने पर सभी लोगों को बुला कर जन्मदिन भी मनाया जाता है और केक भी काटा जाता है और ये अच्छा मतलब कार्यकम किया जाता है